होली हमारे यहाँ भाईचारे का प्रतीक त्यौहार मनाए जाता है बड़े धूमधाम से और इस अवसर पर नाना प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं गुजिया इस्पेशली बनाई जाती हैं और सब होली के दिन एक दूसरे के गले मिलते हैं गुलाल लगाते हैं और एक दूसरे के प्रति अच्छा संदेश देते हैं ताकि लोगों के बीच अच्छा संदेश जाए और फिर हम लोग शाम के समय मिल करके एक दूसरे के गले मिल करके और तिलक लगाते हैं अबीर लगाते हैं गुलाल लगाते हैं और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं पैर छू करके प्रणाम करते हैं अपने भाइयों से अपने बहनों से अपने बच्चों से सबसे गले मिलकर गुलाल लगाते हैं और अच्छे अच्छे पकवान परोसे जाते हैं और सब आनंदपूर्वक खाते पीते हैं यह त्यौहार सच्चे मिलन का जो है प्रतीक है और अच्छा संदेश देता है समाज के लिए कि हम सबको संगठित और एकत्रित रहना चाहिए इसी त्यौहार के माध्यम से सब लोग भूले बिछड़े और जिससे हमारा विरोध रहता है वो लोग भी आ कर मिलते हैं और अच्छा अवसर होता है विरोधियों को विरोध को मिटाने के लिए ताकि हम एक दूसरे के विरोधी न रहें और भाईचारे के साथ आपस में मिलकर रहें और इसलिए इस त्यौहार का बहुत ही महत्व है और एक दिन पहले होलिका दहन होता है उसमें बुराइयों का नाश किया जाता है अग्नि जला करके और खर पतवार जला करके यह सिद्ध किया जाता है कि हमने अपने अंतःकरण की बुराइयों का नाश किया है उसके पश्चात ही रंग खेला जाता है फिर उसके बाद हम लोग दीपावली मनाते हैं बड़े धूमधाम से दीपावली का पर्व तो इतना दिव्य है कि सबसे पहले दिन छोटी दीपावली मनाते हैं अपने घर पर दीया रख करके फिर दूसरे दिन यम पूजा करते हैं और धनतेरस की भी पूजा करते हैं धनतेरस दिन जो है भगवान धनमंत्री को समर्पित है फिर तीसरे दिन बड़ी दीपावली बड़े धूम धाम से मनाई जाती है लोगों के घरों में और चारों तरफ प्रकास ही प्रकास उत्पन्न किया जाता है हर घर उजाले से भर जाता है अगर दूर दराज से देखा जाए तो लगता है ये कोई बहुत बड़ा शहर बसा हुआ है और फिर दूसरे दिन हम लोग अच्छे तरह से सब एक दूसरे को मिठाई देते हैं मिठाई खिलाते हैं और बड़े ही भाव से एक दूसरे के साथ रहते हैं और यही संदेश देते हैं कि हम लोग एक दूसरे की जीवन में मिठास घोलते रहें और इस त्यौहार का आनंद लेते रहें या उसके बाद फिर गोबर्धन पूजा किया जाता है नारियों द्वारा स्त्रियों द्वारा सब लोग गोबर्धन पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण को उस दिन बड़े ही अच्छे ढंग से याद किया जाता है गोबर्धन पूजा के माध्यम से वहाँ औरतें बैठ करके नाना प्रकार के कथाएँ भी करती हैं फिर आता है भैयादूज भैयादूज के दिन सभी बहनें आ करके अपने भाइयों को मिठाई खिलाती हैं उनकी आरती करती हैं उनकी पूजा करती हैं और फिर भाइयों से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं बड़ी हैं तो छोटे भाइयों को आशीर्वाद देती हैं और इसी तरह दीपावली पाँच दिन का कार्यक्रम होता है अब आता है दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा नौ दिनों की पूजा है इसमें माँ आदिशक्ति की आराधना बड़ी धूमधाम से की जाती है और पहले दिन जो है माँ दुर्गा का स्वरूप ब्रह्मचारिणी का होता है द्वितीय चंद्रघंटा का होता है तृतीय चंद्र घंटा का चतुर्थ कुसमांडा का होता है पंचम स्कंद माता का षष्टम कात्यायनी का सप्तम कालरात्री का अष्टम महागौरी का इन नौ रूपों में माता रानी का अराधना किया जाता है और इन नौ रूपों की अराधना करना बहुत ही सरल भी है और कठिन भी है कठिन इसलिए है कि हर व्यक्ति पूजा करने में सक्षम नहीं है सरल इसलिए है कि जिसके अंदर भाव है वह भावपूर्वक पूजा करता है और अपने ईष्ट को अपने माता को अच्छे ढंग से जागृत करता है और शक्ति को उत्पन्न करता है इसके बाद आता है बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा ही हमारे देश में चारों तरफ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और बुद्ध पूर्णिमा की पूजा पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाई जाती है